میرے علاقے کے ہسپتالوں میں زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال کی سہولیات بہترین ہیں صاف صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور فیس بھی کم لی جاتی ہے